जी सर बोलिए जी सर गूड आफ्टरनून

नहीं सर में में तो सर पूरा ध्यान देता हूँ सर जी सर वो गाली गलौज़ कर रहा था क्लास में अपने से बड़े बच्चों को गाली गलौज़ कर रहा था नहीं सर मैंने तो इतनी जोर से नहीं मारा था सर उसको एक इस्केल मारा था बस ये हथेली पर सर अब उनके माँ बाप को बच्चे के बच्चे की गलती नहीं समझ रहें ठीक सर ठीक सर मेरे से गलती हो गई सर करवाते है जी सर करवाते है सर बच्चे मस्ती बहुत करते सर सर बच्चे मस्ती करते इसलिए मैं बैठता हूँ सर जी सर जी सर थैंग्यू सर